हेलौ औ बुं औ औ बुं बन्द'आथ' बन्द'आथ' सुनिबारजों रबिबारजोंल' बन्द' थायो जायगायावथ' बिदिनो बायदिसिना स'नाथि स'नाथि मोख्रा बिदिनो मै दावराइ बिदिनो हाग्रानि जुनाद दावसिन दावला बिदि नोगोद दङ

औ ओमफ्राय फैनो नागिरदोंमोन आरो होनबा फैदो ओमफ्राय बबे जायगानि बबे जायगानिफ्राय फैनो नागिरदोंमोन क'क्राझार क'क्राझार ना होनबालाय दे फैदो फैनायाथ' बांद्राय गोबाव लाखाया ना बिनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय दिब्लायसिम दिब्लायसिम दे फै औ दे फैबानो जाबाय दे औ दे फन हरबानो जाबाय जायगा बोथोरा जायगाफ्राथ' गासिबो मोजांजोब जायगाफोरा बिदिनो मानसिफ्राथ' जायो सानसे औ बेरायनायाव जायो मानसिफ्रा टाइम बाय टाइम जायो बेरायनायाव जायगायाथ' मोजां नायनोबो मोजां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय मोजां

औ दे फैबानो जाबाय आङो ओरैनो दङ बेहायनो दिउथियावनो दिउतियावनो दङ दिस्तार्ब जायाखै नै ओरैनोसो दंखायो आं माबाखा फ्रि खा

होमबा औ होनबा औ सुक्रबाराव फैनोसै आरो होनबा खयथासोबा फैगोन ओमफ्राय जेनेबा बेलासे औ औ फैनायनि आवगाय कल खालामग्रो मिथिबाय औ दे दे